औ औ नोंगौ नोंथाङा सोर मोनलाय

औ औ दे बुं सार मा बाथ्रामोन औ औ बाक्सा उम बाक्सानिनो

दैज्लां बोथोराव औ दैज्लां बोथोरावथ' सार जोंनिया जे अखा गोग्लैयो अखा गोग्लैबाथाइ उम ओरैहाय फारियै इसे दांग्रायाबो गोग्लैनो नागिरो बेजों लोगोसेनो बारहुंखा बिदि बारफायो माब्लाबा बार अन्थाइ बिदि फैयो दंफां दालाइफोर बायलाइनाय बा न' थिं बुखारलाइनाय बेफोर बायदि फैयो आरो

औ जायो जायो सार जायो बाक्सायावथ' जोंनि दानसे गाहाम अखा हायोब्लाबो दैजों बानाजों बारा एसेबां मोगा मोगि जानाङा ओमफ्राय बांद्राय जानाङिबो नङा जायो आरो दा जोंनि गोजौ एरियाआव थानाया खोब बानाजों मोगा मोगिनि थाखाइ खम जायो ओमफ्राय गाहाय एरियाआव थानाया इसे मोगा मोगि जानाङो आरोखो औ औ जों गामि गासै एमावनो औ देरो सार देरो

जायो सार जायो जायो

औ औ उम उम औ हामदों सार जों जोंनि बागसायाव दैज्लां होनोब्ला दैमा देरनायाथ' बेयो थाखायोआनो मानो होनब्ला जोंनि हाजो एरियानिफ्राय बेव अखा हायोब्ला दै देरबोनाया जोंनि हाजोनिफ्राय फैनाय नालाइ सार दैया बे दैया देरोब्ला हाजोनि दैया जमा जानानै खोब गिदिर देरो दा बिदिनो गामि गेजेरजों बोहैलांनाय बे दैमा बे दैमाया जोंनि गामिनि सुबुंफोरनि जे बारि हाफोरखौ खुरखानानै खोब खहा खालामो आरो बे बेनो खहाया ओमफ्राय बे दैबानाजों लोमजानाय बे खोब खम आरो औ सार

ओं उम औ ओह दैज्लांनि गाहाइ आबाद बुंब्लाथ' सार जों माइखौनो जोङो बुंनाय जायो ओह दैज्लाङाव जों माइखौनो गुबै आबाद होन्नानै जों बायबो बे आसामनि बे आसामनि मानसिफ्रा सुबुंफोरा गासिबो माइखौनो गुबै आबाद होन्नानै मावनाय जायो आरो औ हो ओं गोजोन्थों सार